हेल्ल' अ ओइ बाबु दिनै नों स'कआव ना फानगोन ना फाना मा लायगोन बेलासियाव मोनफैया होनबा अ होनबा सबनैहानि थाखाय हाबायाव आं ना इसे बानदोंमोन दा ना नांगौमोन मा मा ना दं नोंनियाव

अ खेजि हिसाबै माबोरै फानो एक्स' ट्रिसाव अ होनबा अ अ

ओमफ्राय दा बेसेनिथो हरनो हागोन सेरसेआव आंनो माबा नांगोन फाल्लाब्रै नांगोन फाल्लाब्रै ओं अ अ माबा फाल्लाब्रै गोजों लाबाय एसे खमाव हमदो आरो औ दे होनबा बिस खेजिआव बेसे जागोन अ अ

दा फाल्लाब्रैयाव बेसे जागोन होनबा नोंनि मथेबा अ

अ अ दे

अ अ दे होनबालाय दे